हैलो नमस्ते सर एह् सर कल स्कूले औना हैं सर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होआ दी अच्छा अच्छा ते कि'न्ने कह् कि'न्ने कि'न्ने बच्चे सलैक्ट होइये दे उ'दे आस्तै अच्छा मेरा बी नांऽ लखाना हा ते फ्ही ओह् स्कूलां आइयै बी लिखी उड़ना जां इत्थु बी रक्खी सकने तुस अच्छा कल जिसलै औगे ते फ्ही सनाउड़ेओ नीं कोह्की कोह्की होर एक्टिविटी होआ दी तां फ्ही सनाई लैओ मिगी बी में बी रखोना हा इक दो च ठीक ऐ ते कोई नीं कल औगे जिसलै ते फ्ही करी लैगे इं'दे बारे च गल्ल चलो ठीक ऐ